گڈ مارننگ سر گڈ مارننگ جی سر ہمیں جو ہے سر آپ سے خدمت چاہیے سر جو ہے ہمیں اپنا آدھار کارڈ جو ہے اپڈیٹ کرانا تھا سر ہم بہت پریشان ہیں اور اس کے لیے سر ہم بتا دیجیے جو ہے ہمارا آدھار کارڈ جو ہے اپڈیٹ ہو جائے بہت پریشان ہیں سر ہم جو ہے سر جو ہے یہاں کے نہیں رہنے والے ہیں ہم تو دور سے پڑھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں ہم تو خیر ادھر لکھنؤ کے طرف رہتے ہیں بہت دقت ہوتی ہے سر تو سر آپ اگر ہمارا آدھار کارڈ جو ہے اپڈیٹ کر دیں تو سر بہت بہتر ہوگا بہت پرشان ہیں ہم مظفر نگر میں پڑھتے ہیں سر اور یہ جو ہے ریلوے اسٹیشن کے پاس سر وہیں پہ تو اگر سر ہمارا اپڈیٹ ہو جاتا تو آپ کی بڑی مہربانی ہوتی بہت پرشان ہیں سر آپ کسی طریقے سے کوشش کر لیں تو آپ کا بہت بہت دھنیواد رہے گا سر جی سر بہت پریشان ہیں ہم اور کئی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا ہے اور امید ہے کہ انشاء اللہ آپ جو ہے اس کو کر دیں گے کافی دنوں سے پریشان ہیں بہت ہی آپ کا جو ہے ہم شکر گزار رہیں گے سر اگر آپ کر دیں گے کافی دنوں سے ہم پریشان ہیں اصل سر جو ہے اپنے علاقے کے بارے میں ہمیں معلوم رہتا ہے لیکن اب چونکہ یہاں ہم دور سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں ہے اور تھوڑا آپ کرا دیتے تو بہتر ہی رہتا تھوڑا آسانی ہو جاتی ہمارے لیے ہم کافی لوگوں سے کہے بھی لیکن جونکہ اس کے لیے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں ملی آپ تھوڑا ہمیں گائیڈ کر دیں ہمارا کروا دیں اپڈیٹ تو آپ کا میں بہت شکر گزار رہوں گا سر کرا دیجیے ٹھیک ہے سر جو ہے بہت بہت شکریہ آپ کا امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارا اپڈیٹ کرا دیں گے شکریہ سر شکریہ